जोंनि ओनसोलाव एबा खाथि खालायाव गोबां देहा फाहामसालिफोर दं आरो जों बे देहा फाहामसालियाव गोरलैयैनो जोङो जोंनि बेमारिफोरखौ बा बे सावस्रि मिरुफोराव जोङो गोरलैयैनो सौहैनो हायो मानोना जोंनि बे ओनसोलाव गारि मथर बा गोबां गारि मथरफोरनि जोंनि गेजेराव दङ मानोना जोङो बेनि आंखाल गैया जोङो गो गोबां समावनो बा दसे समावनो जोङो जोंनि देहा फाहामसालिफोराव जोङो सौहैनो हायो आरो जोंनि गेजेराव गोबां देहा फाहामसालिफोर दं खाथि खालायावनो बा जोङो माबा मोनसे गोब्राब जखम जायोब्ला बा जों लोमजा साजा जायोब्ला जोङो दसे समावनो जोङो लांब्रबनो हायो गोरलैयैनो जोङो सावस्रि मिरुसिम सौहैनो हायो जोंनि खाथि खालायाव सावस्रि मिरुफोर दं होनोब्ला गोबां दङ जोङो बेखौ जोङो बेखौ मोनो जोङो जोंनि खाथि खालायाव गं गंबा बा गंजिसो जोंनि गेजेराव सावस्रि मिरुफोर दं जोङो बेवहाय गोरलैयैनो जोंनि बेमारिफोरखौ जोङो लांनानै सौहैनो हायो आरो मोजां फाहामथाइखौ मोन्नो हायो